میں ایک بار سفر پر جا رہی تھی مجھے امید نہیں تھی کہ میری گاڑی بیچ راستے میں خراب ہو جائے گی اور مجھے بہت پریشانی اٹھانی پڑی اور میں بیچ راستے میں فوٹو نہیں کھینچتی